जइसे कि लड़ाइ होइ छै जहाँ जहाँ लड़ाइ भए रहल छै वहाँ वहाँपर शान्तिके समाधान होना चाही परिवारमे आपसमे लड़ाइ होइ छै सासु ससुर छै तऽ सासु ससुर सुलटाना चाही गपकेँ घरके बात किसी आओरके कानमे नहि जाना चाही इतना समझ होना चाही कि सभ प्राणी एक होना चाही इकट्ठा जहाँ सम जहाँ सहमति रहै छै वहीं सम्पत्ति कहलायलो जाइ छै लड़ाइ झगड़ासँ कयनेसँ की होइ छै किछु नहि होइ छै इनसानकेँ इतना लड़ाइ करतै उतना खराबी होइ छै घरमे आएलो लक्ष्मी भागि जाइ छै तऽ ई खातिर कहै छियै कि सभ अपना गोतनी नैनी जितना छियै अपन अपन कतनाइयो दुइ टा एक टा बात ओ ओ सुनतै एक टा बात अहाँ सुनबै तब ने कोनो बात विचार होय लए जेतै एना लड़ाइ करलेसँ की हेतै किछु हुएवला छै ई खातिर कहै छियै कि सभ एक बनबै तब ने एकमति कहलायलो जेतै नहि तऽ नहि हुएवला घर जतेक भी सभ एकमति नहि करबै तऽ एकमतिके साथ नहि हेतै किछु सभ भाय छै माय छै सासु ससुर छै लड़ाइ झगड़ा होइ छै तऽ सभकिछुके समाधान होइ छै घरके बात कोइ पड़ोसिआ नहि सुनय इसभ गप्प कहै छै